असांजे हिंदुस्तान में केतिरा ई दवाख़ाना आहिनि ऐं उहे सुठा आहिनि अॼु हर हिकु ॻाल्हि जो इलाजु थो थिए ऐं ग़रीबनि जे लाइ ओ पी डी सैक्शन आहिनि जिते घटि पैसनि में इलाजु थींदो आहे पर अञां बि मां चवंदमि त असांखे वॾनि वॾनि लाइनिनि में ॿीहणो त पवंदो आहे ऐं ॿ ॿ कलाक अॻु वञी करे केस पेपर कढाए अचूं वरी अचो डॉक्टर जो इंतिज़ारु कयूं ऐं वरी चऊं इनकरे वक़्तु हेॾो वेंदो आहे ऐं त असांखे इन ॻाल्हि जी सरकार सां वेनिती आहे त ॿियनि देशनि में जीअं इन ॻाल्हि जो हल कढियो अथऊं ऐं ऐं डॉक्टर चोवीह ई कलाक अवेलेबल हूंदो आहे त अञां डॉक्टर वधाइणु खपनि ऐं सफ़ाई जे तौर बि मां चवंदमि त सफ़ाई बि अञां अञां वधाइणु खपे हॉस्पिटल में जीअं बीमारीनि जो तइदादु घटे थी वियो